जि'यां में थुआनू देआली इ'यां अपने तेहारै दे बारे च सनां हैं जि'यां साढ़े इ'यां समझो इक तेहार देआली बी ऐ जि'यां देआली गी अस दिक्खो हां कि'यां करने होन्ने पैह्ले अस लोक ना इन्ना इ'यां देआली गी निं ही शैल मतलब इ'यां मतलब इ'यां ही करदे हे भला देआली ऐ ड्यूटियां जगानियां ते पटाके बी घट्ट गै करदे हे ते अजकल्ल देआली गी केह् करने अस पैह्ले गै अस देआली गी मतलब लेई पौने सफाइयां साफ सफाइयां भला देआली आ दी ऐ ते जि'यां देआली कोला पैह्ले केह् आखदे उसी धनतरोस्त धनतरोस्ती गी अस केह् आखदे कुड़ै धनद्रोस्त ऐ भांडे लेआने अज्ज नमां भांडा बी लैन्ने अस देआली गी साफ सफाइयां बी शैल करने ञ्याणे कपड़े बी नमें तुप्पदे भला मम्मा नमें कपड़े लेई देऔ नमें कपड़े बी लैन्ने अस देआली गी ड्यूटियां बी लेआने जेह्ड़ियां ओह् कि जगनमाला इ'यां लांदे न जगनमाला बी लेई औंदे ञ्याणे अजकल्ल आह्ले जगनमाला लानी पटाके बी शैल करने ते देआली अस कि'यां मनान्ने भला साढ़े उस दिन आखदे साढ़े इ'यां पराने बजुर्ग आखदे होंदे हे लोक भला देआली जेहड़ा भला साढ़ा तेहार ऐ उस दिन साढ़े राम भगवान भला बनवास कट्टियै ते घर आए हे दआली आह्ले दिन ते जेल्लै उसलै केह् करदे हे भला आयोध्या पूरी इ'यै ड्यूटियें देआली दीये दीपक जलाइयै भला ते दीये सारे जगाइयै ऐ ते पूरी मतलब जेह्ड़ी आयोध्या ही जगमगांदी ही रात इ'यां लगदी जि'यां दिन होऐ दा इन्नै दीये जगाए हे आयोध्या च लोकें ते अजकल्ल अस केह् करने आं अस बी इ'यै सोचने लोक बी इये आखदे भला लक्ष्मी माता बी घर भला बास करदी ऐ ते अस देआली इ'यां मतलब इस तरीके कन्नै मनाने जियां साढ़े हून करवाचौथ लाई लाओ करवाचौथी गी जनानियां किन्नियां नमें सूट सोआंदियां किन्ना मतलब त्यार होना फेमियें दा तेहार आखदे लोक जेल्लै इ'यां किश जनानियां औन निं ते लोक आखदे मड़े बर्त आई गया फेमियां दा तेहार आया फेमियां फेमियां जेह्ड़ियां इक करवाचौथ च जि'यां इ'यां मेन मतलब मन्नियां गेइयां ते साढ़े प्योकियै केह् करदे चूड़ियां भेजदे नमां नमां सारा समान खरिदियै कुड़ियै गी उ'नें बर्ता पर चूडियां भेजनियां कुड़ी गी चूडियां भेजनियां असें फेमियां भेजनियां कुड़ी गी असें सारा अपना जेह्ड़ा समान मतलब जेह्ड़ा लाने पाने साढ़ा हार श्रृगांर होंदा ऐ जेह्ड़ा सारा समान अस सुच्चा नमां लैन्नी आं चन्न दिक्खियै उसी मतलब चन्ने गी अर्ग दिन्नी आं गणेश भगवान दी पूजा करनी आं किन्ना हार श्रृगांर मतलब कि'यां इक किस्म दा ब्हाने कन्ने इन्नियां त्यार होनियां जिन्नियां के अपने ब्याह बेल्लै अस त्यार होई दी होंदियां इ'यां करवाचौथी दा जेह्ड़ा मतलब तेहार ऐ इक ओह् मतलब बड़ा इ'यां स्हेई तेहार इ'यां सानूं लगदा करवाचौथ होई गेई जि'यां हून नराते औने साढ़े नराते बी अस मतलब शैल मनाने नराते साढ़े इ'यां मतलब बैश्णो माता दी पूजा क्यारी राह्ने अस क्यारी राइयै ते उस्सी अट्ठ नो दिन ओह्दी पूजा करनी फिर रामनौमी औंदी रामनौमी जि'यां राम भगवान दा अबतार होएआ रामनौमी आह्ले दिन क्यारी परवानी कंजका पूजनियां मतलब साढ़े जेह्ड़े निक्के निक्के तेहार जेह्ड़े बड़े इ'यां प्यारे होली होई गेई देआली होई गेई करवाचौथ होई गेई जि'यां हून बसाखी औनी बसाखी बी साड़े जेह्ड़े हून अस लोक ते इन्ना बसाखी गी मतलब इन्ना ओह् करदे नेईं उ'ऐ पकवान बनाऐ ते खाद्धी ते जेह्ड़े पराने लोक हे ओह् बसाखी गी बड़े इ'यां शैल आखदे तरीके नै मनांदे होंदे हे पकवानां बनानियां कन्ने आखना फसल जेह्ड़ी ऐ साढ़ी नमीं फसल औने आह्ली होंदी उसलै ते बसाखी लोक साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े पैह्ले आखदे होंदे हे कि भला बसाखी आह्ले दिन धुप्प शैल पोऐ निं ते बड़े मतलब शैल साल होंदा नमां साल बी अस जेह्ड़े लोक ऐ उसी गै आखने इत्थै बसाखी गी भला जेह्ड़ा स्टार्ट होंदा साढ़ा नमां साल